गर्मी मौसम हमरा बहुत नीक लागैया किएकि ई मौसममे बहुत फल फुल होइ छै ओना तऽ गर्मी मे पसीना बहुत आबै छै लेकिन ओहिसे जादा मजा भी आबै छै गर्मीमे हमरा कम कपड़ा भी पहिरै पड़ै छै आओर खास कऽ हमर अतिलोकप्रिय फल आम इएह मौसममे होइ छै मिलाजुलाके हमसभ गर्मीमे जतबा मजा लै छियै ओतबा दोसर मौसममे नहि लऽ पाबै छियै गर्मीमे हमरा सभके इसकुल कॉलेजमे भी एक महीनाकेँश छुट्टी मिल जाइ छै ताहि लऽ कऽ हमसभ आओर फ्री भऽ जाइ छी आओर बहुत मस्ती करै छी जेकि दोसर मौसममे नहि कऽ पाबै छी